و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ فہد سر بول رہے ہیں کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں

جی جی

یہ تو ہے سر سے بات کرنی چاہیے یہ بات تو ہیڈ سر ہیڈ سر کو کہنی پڑے گی نا

اور کتاب کی سہولیت بھی نہیں ہے یہاں پہ دکان کم ہے کیسے بچے کتاب خرید لیں

جی جی جی اور بھی نہانے کا بھی سسٹم یہاں نہیں ہے اچھے سے نل بھی کئی خراب ہیں بچے نہا نہیں پاتے ہیں

جی جی ہوں اور کھانے کا بھی سسٹم کھانے میں بھی یہاں بچے کو ٹائم لگ جاتا ہے جس سے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور بچے پڑھنے کے لیے کم ٹائم ملتا ہے بچے کو و علیکم السلام